होसंगाबाद जिले में लाडली बहना योजना की बहुत चर्चाएं चल रही हैं इस योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता के रूप में महिलाओं के खाते में हर माह बारह सौ पचास रुपए ट्रांसफर करती है और इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है लाडली बहना योजना के तहत इक्कीस वर्ष से लेकर साठ वर्ष से कम आयु की महिलाओं को आवेदन कर सकती है मध्यप्रदेश सरकार वैसे तो स्थायी लोगों के लिये बहुत सारे योजनाएं चला रही हैं जैसे कि ई शिक्षा में बच्चों के पचहत्तर परसेंट पर जाने पर उन्हें लैपटॉप और स्कूटी मिलती है और पच्चीस हज़ार रुपए भी दिये जाते हैं और उसके बाद जैसे कि लाडली लक्ष्मी की योजना चली है और लेकिन इन सभी से ज़्यादा अच्छी तो अभी लाडली बहना योजना की खूब चर्चा हो रही है उस घर में जैसे कि किसी महिला की आर्थिक स्थिति खराब है उसके लिये लिये बारह सौ पचास दिये जाते हैं तो तो यही सब योजना बहुत अच्छी है और फिर कई योजना भी हैं